क'क्राझार जिल्लायाव गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि खाबु दं सोलोंथाय सोलोंथायनि खाबु जेरै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि आरो इन्जिनियारिं कलेज हायार सेकेन्दारि अनेक रोखोमनि दङ आर्त्स कलेज ओरै खाबुफोर दङ आरो गासै जौगानायनि दावगानायावहाय खाबु दं आरोखि क'क्राझार जिल्लायावहाय जेरै दतमायावबो हायार सेकेन्दारि आरो इउएन कलेज गोबां रोखोमनि दं बिदिनो इन्दास्त्रि एन्थ्रेस फोरनि थाखाय मिरुफोर दङ जेरै कचिं क्लास फोरनि जेनेबा जेरै बेसे सेन्तार नि कचिं फोर दं आरो बिदिनो बिदिनो पारसेन्तेज हिसाबै लायबो मोजां खाबु दङ